یوٹیوب پر میرا پسندیدہ کھانے کا چینل ہے کویتا کچن جو بہت ہی اچھی اچھی ریسیپی بتاتی ہیں اور میں ان ریسیپی کو دیکھ کر کافی چیزیں بناتی ہوں گھر میں جیسے میں نے ایک بار مرادآبادی بریانی بنائی تھی اور نہاری بھی بہت ہی زیادہ اچھے سے بتاتی ہے اور مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ میرا فیوریٹ چینل ہے کیونکہ میں اس میں سے ہی دیکھ کر زیادہ تر چیزیں بناتی ہوں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ مطلب لوگ کس چیز کو کتنا فرائی کرنا ہوتا ہے کس چیز میں کتنا تیل ڈالنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں نے کویتا کچن سے ہی سیکھی ہیں وہ بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور اب کیا چیز ڈالنی ہے میں نے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں جیسے کہ میں نے ایک بار سویابین بھی بنائی تھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی